گلوكاری ہمارے جذبات كے اوپر منحصر ہوتی ہے اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم خوشی والا گانا سننا پسند كرتے ہیں یا خوشی والا گانا گانا پسند كرتے ہیں اور اگر ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہم غم والا گانا سننا پسند كرتے ہیں یا پھر سیڈ سونگ گانا پسند كرتے ہیں اسی طریقے سے اگر كوئی گانا گانے والا ہو اگر وہ خوش ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے خوشی كے گانے گاتا ہے اور اگر وہ غم میں ہوتا ہے تو وہ وہ اكثر سیڈ سونگ گاتا ہے اس طریقے سے اگر ہم مختلف مقامات پہ جاتے ہیں جیسےكہ اگر ہم شادی میں جاتے ہیں تو وہاں ناچنے گانے والے سونگ گائے جاتے ہیں لیكن اگر ہم كسی ایسی اداس جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں اداس بھری گانے گائے جاتے ہیں وہاں كا ماحول اداس والا گانا گانے كا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنے گلوكاری كو اپنے جذبات كے اوپر بیان كرتے ہیں